गुड आफ्टरनून मैम जी मैम जी मैम कौन सा मोबाइल चाहिए आपको जी मैम आपको कौनसा जो अभी नया लॉन्च हुआ है वह वाला मोबाइल चाहिए मैम जी जी मैम ई एम आई का मैम ई एम आई पर उठाना है मैम आपको न तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा आपको कैश पेमेंट करते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है मैम

क्या कहा मैम उसमें कुछ टेन टेन परसेंट उसमें मतलब चार्जेज ज़्यादा लगेगा मैम नहीं नहीं यह वाला फ़ोन हर हर शॉप पर अव्लेबल भी नहीं हैं यह सिर्फ़ हमारी शॉप पर अव्लेबल है जी मैम अभी नया लॉन्च हुआ है इसीलिए नहीं मैम डिस्काउंट नहीं मिलेगा मैम क्योंकि यह फ़ोन अभी सभी जगह अव्लेबल नहीं है यह स्टॉक में भी नहीं है ज़्यादा मैम गुड्स जी मैम है न जी जी मैम आपको